ناسک ضلع میں کچھ مقامی خیراتی ادارے ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں جیسے کہ بےگھر بچوں کی حفاظت اور پالنے کا گھر اس ضلع میں کچھ سینئر سٹیزنس کے لئے اولڈ ایج ہومز بھی ہے جہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح کچھ بےگھر خاندانوں کی بڑھتی ہوئی جَن سنکھیا یا تعداد نظر آتی ہے جن کے لئے الگ الگ طرح کے سمرتھن استھل موجود ہیں یہ ادارے ضلع کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سماج میں ایک مہتوپورنا بھومیکا بھی ادا کرتے ہیں اسی طرح یہ سالوں سال یہ کام جاری رکھتے ہیں اور دیش کی بھومیکا نبھانے میں آگے ہوتے ہیں